हांवें जें पुस्तक खूब खूबदां अशें वाचिल्लें आसा ताचें नांव ट्वायलायट जावन आसा ताचेर ताचे चार बूक आसा चार पुस्तकां आसा सिरिजांत आनी ताचें लेखन स्टेफ्नी मेयर हांणीं केल्लें आसा हे पुस्तकान जो विशय जो आसा तो एक एक फिक्शन कशें आसा आनी तातून जावपी फुडली घडणूक वा काणी ताचो ताचेर खूब खूब वेग वेगळ्या रितीन एक फॅन ग्रुप्स जाल्ले आसात जशे शाहरूख खान आनी सलमान खानाचे वेग वेगळे जशे फॅन ग्रुप्स आसात तशेंच ह्या ह्या पुस्तकाचे लेगीत अशे वेग वेगळे फॅन ग्रुप्स जाल्ले आसा हाचेर एक फिल्म सुद्दां जाल्ली आसा आनी त्या फिल्माक भेस बरे रितीन जायते अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा जायतीं इनामां मेळिल्लीं आसात हें पुस्तक दोन हजार आठ अशें ह्या वर्सा आयिल्लें अशें याद जाता कांय सिनेमा असो आयिल्लो याद जाता हें पुस्तक सद्याक एक बेस्ट सेलर म्हणून नामिल्लें पुस्तक आसा ह्या पुस्तकान एका वॅम्पायराच्या फॅमिलीची काणी जी आसा आनी तातून वेग वेगळे रुपान कशे कशे घडटा ताचेर हो विशय आसा चडांत चड विशय जो आसा जो मनीस मनशाक कशे रितीन समजता हाचेरूय आसा आनी खंयच्या कसल्या परिस्थितीन आमी कश्या रितीन कशे वागता ताचेरूय एक एक पुस्तक आसा हें पुस्तक अश्या रितीन बरयिल्लें आसा जातूंत तुका एक वाचपाची उमेद वाडोवपी वा एक क्युरियोसिटी निर्माण करपी एक अशें प्रकारान बरयल्लें आसा आनी तें वाचत फुडें कितें जाता हाचेर तुका परतो परतो प्रश्नचिन्न पडटा आनी तें तुका फुडें वाचत रावूं अशें दिसता